लिंक स्मार्ट के जे हम पेन ख़रीदलहुॅं ओहिसॅं जे छै से बड़ा बढ़िऑं महिन अक्षर लिखाबै छै ओहीसं जे छै से परीक्षा में लिखय मे बहुत आसानी होए छै आओर एहि पेन सं इ ख़ासियत छै जे एकर नोकी बहुत पतला छै बड़ा मेही अक्षर आ निखरल निखरल अक्षर रहै छै आ बड़ा स्पीड मे लिखाबै छै आ अक्षर गजबटेबो नहि करैयि आ हाथ में बैठल छै आ हल्का पेन होइ छै लिखय मे जल्दी जल्दी उसरए छै एहि पेन के बहुत डिमांड छै बजार मे बहुत विद्यार्थी अर इएह पेन इस्तेमाल करय छै हमरो सबके बचपने सॅं ई पेन इस्तेमाल करै छीयै तऽ हाथ बहुत बढ़िऑं बैठल छै ई पेन हमरा सबके बहुत पहिले सॅं इस्तेमाल करै छी इसकुलमे रहिए कॉलेजमे गेलिए सब जगह इएह पेन के इस्तेमाल करै छियै तखनसॅं हाथ बैठल छै ई पेन म जे छै से रिफ़ील लागय छै पाँच सात टका सात टकामे रिफ़ील दय छै पहिने पाँचे टका मे दैत रहै आब सात टका मे रिफ़ील दय छै आ दस टका के पेन आबै छै टोटल यानिकी टोटल पेन दय छै दस रुपैआ मे आ अगर रिफ़ील लगबाबै छियै पेन मे तऽ सात रुपैआ मे रिफ़ील लागि जाइ छै पेन जे छै से बहुत बढ़ियाँ छै हमरा सबके इस्तेमाल करयमे बहुत बढ़िऑं लागै छै इ पेन सं अक्षर बढ़ियाँ होए छै बस